पहिरीं त जेको दौड़ आहे हू त पाण सम्झो कंहिंखां स सहायक ट्रेनिंग वठणु पोइ ख़बरु पए ट्रेनिंग वठिबी आहे की दौड़ कीअं बरोबरु लॻाइणो खपे केतिरो लॻाइणु खपे ऐं उन हिसाब सां पाण खे उनजो पोइ पोषण ऐं हाइड्रेशन जी कीअं आहे उनजो उनखे सम्झणो खपे भई डुकण जे टाइम पाण खे छा करिणो आहे उन हिसाब सां पाण खे हू हलणो आहे डु डुक डुकणो आहे त डुकंदे महिल सभु पाण खे जीअं सम्झो जूस पीअण आहे सम्झ औरेंज जूस पीओ इअ आहे इनजी इनजो सम्झो हू पीअंदा आहियूं डुक डुकंदे सम्झो डुकण जी तियारी त सम्झो औरेंज जूस आहे उहो उहो पीअंदा आहियूं ऐं सम ॿियो स सम पंहिंजे लाइ सुठो ई आहे औरेंज जूस पंहिंजे लाइ शरीर खे सुठो आहे ऐं पाणी बि सम्झो जीअं पसीनो निकितो त पाणी बि ज़रूरी आहे जेतिरो पसीनो निकितो बॉडी मां उन हिसाब सां पाणी बि ज़रूरी आहे पाण खे पाणी बि पीअणो आहे उन लाइ पंहिंजे शरीर लाइ सुठो आहे औरेंज जूस ऐं मोसम्मी जूस ई सभु सुठा आहिनि पंहिंजी बॉडी लाइ उहो डुकण लाइ ॾाढो सही आहे ऐं उहो ई असां पीअंदा आहियूं ऐं पाणी जीअं बि सम्झो कमी थिए थी शरीर में पसीनो निकिरे थो उन हिसाब सां पाणी बि पीअणो पाणी बि ज़रूरी आहे जेतिरो पाणी निकिरे थो शरीर मां पाण खे थोरो उन हिसाब सां पाणी बि बॉडी लाइ ज़रूरी आहे बिल्कुलु सम्झो पाण बॉडी में पाणी गॾु शरीर मां निकिरे थो त उन लाइ बैटर आहे पाणी बि पाण खे उन हिसाब सां पीअणो खपे